सर्दी जुखाम खे ठीकु करण लाइ घणा ई घरेलू नस्खा आहिनि उन्हनि घरेलू नुस्खनि में असां गरम पाणी पीअंदा आहियूं गरम पाणीअ जी भाप ॾींंदा आहियूं उन में विक्स मिलाए करे इन खां अलावा काढ़ो पीअंदा आहियूं काढ़े में सत अठ वखर मिलाईंदा आहियूं जीअं कि तुलसी थी वई अदरक थी वई और कारा मिर्च थी विया मिठी काठी थी वई वॾो फ़ोटो थी वियो अदरक थी वई इहे सभु चङा मिलाए करे उन खे पाणी में टहिकाए करे और उहो पीअंदा आहियूं असां उहो काढ़ो असां पीअंदा आहियूं चाहिं में गुड़ विझी करे पीअंदा आहियूं छो कि गुड़ जी तासीर गरम हूंदी आहे गुड़ सां सर्दी ठीकु थी वेंदी आहे असांजी ऐं खीर में हैडु मिलाए करे उन खीर खे टहिकाए करे उहो हैड वारो खीर पीअंदा आहियूं हैड वारो खीर पीअंदा आहियूं इन खां अलावा चङा ई घरेलू नुस्खा आहिनि जेकी असां सर्दी जुखाम खे ठीकु करण लाइ कंदा आहियूं जीअं कि जेकी असांखे सर्दी जुखाम में न बुखार बि निकिरंदो आहे त असां इहे जेके कारी किशमिश थींदी आहे यानी कारी ॾाखु जेकी असां चवंदा आहियूं उन कारी ॾाख जी यारहं गणियूं खणी करे तवे ते सेके करे उन यारहं गणियुनि खे खाईंदा आहियूं जंहिंसां असांजो सर्दी जुखाम ठीकु थी वेंदो आहे